ہمارے خاندان میں سب سے پہلے تو ایک بڑے کی تہذیب اور تمیز سے بولنے کا ایک ادب ہے جو لحاظ جو آج بھی ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے جوکہ آج بھی ہم کسی کے بڑے کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں اور ہمارے خاندان میں آج بھی کیا کہتے ہیں جو ایک ہمارے دادا پردادا کے زمانے سے چل رہی ہے ایک ہماری کھیتی ہے جوکہ آج بھی ہمارے بابا اور ہمارے بھائی لوگ وغیرہ کرتے ہیں ہمارے چاچا بھی کرتے ہیں اور ہمارے خاندان میں پہلے سے جو ہوتی تھی ایک گائے کا کھیتی باڑی اور ایک بھینسوں کا اور ایک گھوڑے کا بہت اچھا رواج چل رہا ہے اور رہے گا جو کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم آج بھی رکھتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ماشاء اللہ بھینسیں ہیں اور گائے بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں گھوڑے بھی ہیں وہ بھی آج بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بابا ہیں جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ بھی اس چیز کو بولتے ہیں کہ اس چیز کو کبھی ختم مت ہونے دینا اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں جو کھیتی باڑی جو ہے ہماری اس سے ہمیں تازی فصلیں وغیرہ مل جاتی ہیں سبزیاں مل جاتی ہیں کھانے کے لیے تازی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں جو ہماری گائے ہیں بھینس ہیں اس سے ہمیں تازی دودھ مل جاتا ہے گھی مل جاتا ہے جوکہ ہمیں بہت اچھا رہتا ہے اور بہت بڑھیا لگتا ہے یہ